डुक पाइण खे सुठो चयो वेंदो आहे ऐं डुक पाइण सां शरीर खे सुठो महसूस थींदो आहे मां नंढपण खां स्कूल में बि डुकंदो हुअसि जंहिंमें मां घणेई इनाम बि खटिया मूंखे मिलिया ऐं तॾहिं खां वठी मुंहिंजी उमिरि जीअं वधंदी पई अचे पर मां अॼ बि डुकंदो ई आहियां मां नियम ठाहे रखियो आहे पंहिंजो डुकण जो सुबुह जो कलाक खण त डुकिणो ई आहे जे डुकंदासीं तॾहिं ई फुर्त ऐं सुठो रहंदासीं स्वास्थय ते बि हिन जो सुठो असरु पवंदो आहे अछा मुंहिंजो हिकिड़ो झूनो दोस्त पुराणो दोस्त आहे जेको मूंसां गॾु डुकण हलंदो आहे ऐं हिकु ॿियो बि दोस्त मुंहिंजो उते ठहियो आहे जेकॾें न ब वञी सघूं ता त हू फोन करे पुछंदा आहिनि ऐं डुकण सां असां सुठो हासिल कयो आहे स्वास्थय स्वास्थय सुठो हूंदो त तव्हां हमेशह स्वास्थ हूंदा ऐं हलंदा रहंदा